आज अगर देखा जाए तो हमारे भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र होने की वजह से हम हिंदी बोलते हैं और हमारे यहाँ हिंदी बोलने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम की प्रॉब्लम को फेश करना पड़ता है अगर हम जॉब में जाना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश फेस करना पड़ता है अगर हम अदर स्टेट में गए है ट्रैवलिंग के लिए घूमने के लिए तो वहाँ भी हमें अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को जाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हिंदी से ही काम नहीं चल पाता वहाँ की अलग अलग बोलियाँ भी होती है अगर देखा जाए तो

इग्ज़ैम्स में आइएस के इंटरव्यू में या पी सी एस में हिन्दी भाषी लोगों को बाहर कर दिया जाता है क्योंकि इंग्लिश वालों को सिलेक्शन बड़ी तेज़ी से होता है इसलिए हमें हिंदी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विशेष क्षेत्रों में कई जगह हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है